जि'यां की हून अ'ऊं अपनी किश मनोरंजन एक्टिविटीस दे गल्लै तुसें ई दस्सना चाह्न्नां ते ओह् जेह्की हून अ'ऊं अपने मोबाइल फ़ोन दे बारै च दस्सना जि'यां की हून अस अगर टी वी गै दिक्खना होऐ मतलब अज्ज कल ते टी वी फ़ोनो 'र गै लब्भी औंदा असें गी ना टी वी दिक्खने जरूरत ऐ अपने रियाइयै च सुत्ते दे जि'यां हून अपने कंफर्टेबल कुदै जाना होऐ कुदै जरूरी निं ऐ की टी वी कश गै रौह्ना अस जि'त्थें बी होन उ'त्थें दिक्खी सकदे फोनो 'र ते फोनै च होर बी बड़े सारे फीचर न जि'यां हून इ'यै गाने सुनने जो बी ऐ फोने 'र असें गेमां खेल्लदे गेमां खेल्लने च बी मन बी लग्गी जंदा ते गेमां खे'ल्लियै मजा बी औंदा जि'यां हून फ्री फायर ऐ ओह्दे 'र में कोई त्रैऽ चार म्हीने लाए गेमां खेल्लने ई मज़ा बी आया ते इंटरस्ट बी बनी आ क्यों फोन बड़ा इक शैल चीज़ ऐ असें ई नुहाड़े च फेसिलिटां फैसिलिटियां थ्होई जन्दियां बड़ा सुविधा थ्होई जंदियां जेह्दे कारण अस मतलब शैल करियै ओह् फोने दे बड़े मजे लेई सकदे जि'यां हून गाने सुनने होन जेह्दे मरज़ी गाने सुनने होन यूट्यूब पर वीडियो कन्नै लब्भी जन्दी कोई टेंशन गै कोई निं ऐ फोनै दे चक्करें हून ते फोन ते अस न्हाड़े होर बी बड़े फायदे न हून जि'यां अगर कोई गेमें दी गल्ल गै हून ड्राइविंग आह्ली गेम बिच मेरा इ'यां जादै मन लगदा ते अ'ऊं ट्रैक्टर आह्ली गेम खेल्लदा मतलब की ट्रैक्टर ई ट्राली लानी भी समान ढोना इ'यां उ'आं ओह् नेईं गेमें ई थोह्ड़ा जादा मन लगदा हा ते ओह्दे नै दिल बी ख़ुश होन्दा हा ते टैम पास बी होई जन्दा हा ते कन्नै होर टेंशनां दा कोई चक्कर गै निं होंदा ऐ ते एह् चीज़ उस टैम मजा बी औंदा हा ते कन्नै में मजा लैंदा बी ऐहा होर फोनै ई जि'यां हून कोई में तुसें गी अगर दस्सना चाह्वां ते ओह्दे च होर आई जंदा जि'यां कि अपने केह् आखदे रिचार्ज फोनो 'रा होई जन्दे ते पेमेंट कोई करनी ना हट्टियै लैने ई जरूरत ऐ किश इ'यां ऑर्डर करना होऐ ओह् बी फोनै 'रा होई जंदा अज्ज कल होर कोई चक्कर गै निं ऐ मतलब ऐसा कोई कम्म निं ऐ जेह्का अज्जकल फोनै बगैर होई निं सकदा ऐ कोई फॉर्म गै भरना होऐ नौकरी दे गल्लै ओह् अज्जकल फोनै 'रा होआ 'रदे फोनै दे होर इ'न्ने गै फायदे न इ'यां ते मिगी हैन ते बड़े न पर में तुसें ई इ'न्ने गै दस्सना चाह्न्नां ते बाकी फोनै दे इ'यै जे जेह्के सारे फायदे न ओह् मतलब बड़े ठीक न बड़े अच्छे तरीके कन्नै बंदे ई खुश करदे